سینٹرل دہلی کی سیاحتی مقام جامع مسجد ہے جو ایک شاہی مسجد ہے اور بہت بڑی ہے جو بہت خوبصورت ہے جسے لوگ دور دور سے دیکھنے بھی آتے ہیں لوگ اپنے گاڑیوں میں دور سے اسے دیکھنے آتے ہیں پر اس کے آس پاس کے علاقوں میں اتنا جام اور ٹریفک رہتا ہے جس سے وہ اپنی گاڑیاں نہیں لا پاتے اور لاتے ہیں جام میں پھنسے رہتے ہیں جس وجہ سے وہ اور زیادہ غصہ ہوتے ہیں تو میری سرکار سے یہی اپیل ہے کہ جامع مسجد کے آس پاس کے جو علاقے ہیں ان میں ٹریفک کا تھوڑا دھیان رکھیں اور ٹریفک کو کم کرا جائے کہ لوگ جو باہر سے گھومنے آتے ہیں جامع مسجد کو دیکھنے آتے ہیں وہ آرام سے آ پائیں اپنی گاڑیوں میں صحیح سے آ پائیں ٹریفک نہ ملے اور جامع مسجد کے پاس ہی وہ اپنی گاڑیاں کھڑی کریں اور آرام سے گھوم سکیں